सर नमस्ते सर सर नहीं हम कार्य करते हैं ठीक ना हाँ आपको करवाना है क्या हाँ जैसे लैट्रिन बाथरूम हो गया जैसे लैट्रिन और बाथरूम हो गया तो उसपे टंकी लगवाना पड़ता है फिर उसके बाद क्योंकि दोनों में पाइपें लगती हैं उनको कटिंग करना पड़ता है एल्बो लगता है प्लास्टिक लगती है ये सारी चीज़ें लगती हैं तब जाके होता है सारी सामाग्री

मैम देखिए उसमें ये होता है कि वो अब आपके कार्य कराने के ऊपर है कि कितना लम्बा कार्य आपका है कि छोटा में है आपको ख़ाली बाथरूम का करवा रहे हैं कि लएट्रीन का करवा रहे हैं टंकी लगवाना है कि खाली ये आपका ख़राब हो गया लग गया है लगा है ख़राब हो गया उसको बनाना है कि क्या करना है हिसाब से पैसे लिया जाता है तो ठीक है उसमें आपको कंसेशन पे हो जाएगा रेट से ऐसी कोई बात नहीं है अगल बगल के हैं नज़दीकी के हैं तो भाई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा आपका हो जाएगा आप पहले करवाने के लिए विचार तो करिए भाई कि आप करवाना है उसमें दो क्वॉलिटी भी पाइपें आती हैं वही तो बता रहे हैं पी वी सी की होती है ना वो मज़बूत वाली वो पाइप होती है उसमें जैसे काई वगैरह नहीं पकड़ेगी आपका पानी गर्म नहीं होगा जैसे गर्म पानी आएगा पाइप में तो वो पिघलेगा नहीं पाइप मज़बूती उसकी तगड़ी होती है वो थोड़ा महंगा ही आपको पड़ेगा रेट का जो ज़्यादा महंगा आता है लेकिन उसमें यही ख़ासियत है कि आपका जो है कि पानी में काई नहीं पकड़ेगी आपके हाँ आपका जो है बढ़िया से फ़िटिंग भी हो जाएगी आपकी लैट्रीन बाथरूम में वो सब करवा लीजिए अच्छा रहेगा टंकी खरीद के ले लीजिए एक हज़ार लीटर की ले लीजिए तो और अच्छा रहेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्यों यही हमारा कार्य है तो जब बुलाएँगे तभी आके कर देंगे पहले सामान आपको मंगवाना पड़ेगा नहीं ठीक है अब वो कल ये भी सामान बता देंगे आपको आप खरीद लीजिएगा और इसके बाद कल मंगवा दीजिएगा हम परसों से आपका काम इस्टार्ट कर देंगे ठीक है ना ठीक है सर नमस्ते सर